हमसब तऽ किसान छी पक्का किसान छी कमसम जमीन अछि बेसी तऽ जमीनो नैहि अछि तऽ अपना जोकरक जे छै से एते उपजा भऽ जाइया अपन कहुना कऽ जे छै से बिओ बालि घरो से देबऽ परैया किए तऽ सुनै छियै जे आब लोक सबके जे छै से सरकार लोनो दै छथिन खेती करय के लेल लेकिन हमरे सबके नहि भेटल हँ कते कर्मचारियो लग गेलहुॅं कते कोशिशो केलहुॅं तऽ आइ तक कोनो लोन तोन नहि भेटल हँ हमरा सबके खेती बारी करऽ के लेल बुझलियै आ रहलै बात तऽ कहुनाके घरे मे जे छै से ओएह खेत सऽ जे उपजैया ओकरे बिआ बालि बचा कऽ किछु दुखो तकलीफ काटि कऽ जे छै से हमसब अपन करै छी कहुना कऽ गुजारा खेती बारीमे जे छै से अखन गहूॅंमके फसल बहुत बढ़िऑं अछि हमरा खेतमे मोसरी सेहो अछि खेसारी अछि तीसी गोट धनिआ सेहो सब हमसब लगेनै छी आ अथी लोन तोन तऽ हमरा सबके नहि भेटैया किए तऽ हमरा सबके ओते पहुँच नहि अछि कतौ जे जेबो करै छी कोनो कोशिशो करै छी सुनै छियै लोक सबके बड़ भेटै छै लेकिन हमरा सबके तऽ आइ तक नहि भेटल हँ खेती बारी के लेल कोनो लोन ओतेक नहि समझ यऽ नहि बुझऽ अबैया तऽ कतौ जाइतो छी तऽ नहि केओ दैया तऽ नहि भेटल हँ अपने एहि गरीबीमे जेना तेना कए कऽ आइ काल्हि तऽ ततेक जे छै से अथियो सबके दाम बढ़ि गेलै हँ पटौनियोके दाम बढ़ि गेलै हँ खादो आब पटौनी अपने तरफ सऽ सुनै छियै जे बीज खाद सेहो सब अबै छै लेकिन हमरा सबकऽ तऽ नहि किछु एहन बुझल अछि जे कतौ भेटै छै लोक सबके पूछबो करै छियनि तऽ नहि केओ कहै छथि जे कतौ भेटै छै तऽ हमरा सबके ओहो सब नहि जे छै से भेटल हँ आ खेती बारी करै छी कहुना कऽ कऽ जीवनयापन करै छी